जीवन में खेल जो होता है स्वास्थ के लिए फायदेमंद होता है हर लड़के लड़कियों को खेल खेलना चाहिए इसलिए कि बच्चियों को तो लड़कियों को किचन पु वाला खेल खेलना चाहिए खेलती थीं पहले यही बच्चियाँ जिससे कि जीवन में वही उपयोग में आता था लेकिन अब समानता हो गई है जो खेल बच्चों का है वही खेल लड़कियाँ भी खेल रही हैं जैसे हुआ कबड्डी हुआ दौड़ हुआ रेस हुआ सबको समान सुविधा मिल रही है और इस समय सरकार इस पर ध्यान भी बहुत जादा दे रही है खेल प्रतियोगता कितना तेज चल रहा है सरकार इस पर ध्यान देते हुए हर बच्चे बच्चियों को यही कहता है कि खेल खेलिए जागरुक बनिए सुबह सुबह उठ करके कसरत व्यायाम करते हैं बच्चे ये भी शरीर के लिए फायदेमंद है जिससे कि हमारे स्वास्थ्य को एकदम दुरुस्त रखता है और हर बच्चे बच्चियाँ भी कसरत कर रही हैं ब्यायाम कर रही योगा कर रही हैं तो योगा से शरीर बिलकुल स्वस्थ और सुन्दर रहता है आ इसलिए खेल की महिमा जो है बड़ी ही अजीब है खेल एक जीवन का मुख्य अंग है हमारे शरीर के सब शरीर के जितनी भी रक्त वाहिनियाँ नसें हैं सब जब खेल खेलते हैं दौड़ते हैं या उ करते हैं तो सब प्रेशर करती हैं उस पर आउ शरीर सुन्दर बनती है खेल खेलने से खेलना बहुत नितान्त आवश्यक है बच्चों को सलाह देना चाहिए कि बच्चे भोर में उठें कसरत करें व्यायाम करें योग करें जिससे कि शरीर एकदम स्वस्थ रहे शरीर में कोई कमी न आए सरकार भी इसके प्रति कटिबद्ध रहे कि खेल की और प्रतियोगिता दे रही है जैसे क्रिकेट हुआ ये भी खेल ही है लेकिन देखिए सरकार देश विदेशों में जा करके हमारे खिलाड़ी खेलते हैं वैसे ही साइकिल दौड़ हुआ घोड़ा दौड़ हुआ ये सब होता है हमारे यहाँ सब दी दिन से पुरातन से चला आ रहा है कोई आज नई बात नहीं है सब खेलो में खेल तैराकी भी एक खेल ही है लोग तैरते हैं पानी में वो भी एक खेल है उससे भी पानी में तैरने से ह्रदय रोग सही होता है सर कभी कोई बीमारी नहीं होती है लेकिन अब लोग तैरना उतना कम पसंद करते हैं इसलिए खेल में कई प्रकार के आते हैं खेल जैसे कूद हुआ भाला चलाना हुआ गोला चलाना हुआ ये सब खेल ही में आते हैं और वही जा करके जो खिलाड़ी बढ़ियाँ निकल जाते हैं वही जा करके फोर्स में अपनी कला दिखाते हैं अब देखिए हर खेल में अलग अलग सबकी च्वाइस है अलग अलग पसंद है